حال ہی میں ہم سبھی لوگ تاج محل دیکھنے کے لیے گئے تاج محل کی فوٹو بھی تصویر بھی لیے وہ تصویر کافی پیاری آئیں وہ تصویر دیکھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا خاص طور پہ ہم دیکھے تو ہمیں پرانی یادیں پھر سے تازہ ہو تازی ہو گئی جو کہ ہم کبھی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے ان کے اگر ہم زیادہ ڈیپلی تک جائیں تو ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے ہمارے ہمارے پوروجوں کے بارے میں ہماری جو بیتے ہوئے کل تھے ان کے بارے میں ہمیں بہت کچھ معلوم پتا چلتی ہے اور اس صدی کے لوگ کس حساب سے رہتے تھے کیسے کیسے ان لوگوں نے ایک محنت کی ان سبھی کی قربانی اور ان سبھی کے بارے میں بہت چیز پتا چلتی ہے تاج تاج محل کی تصویریں سبھی کے لیے سبھی کے لیے بہت اچھی ہیں ہم سبھی کو دیکھنی چاہیے سیکھنی چاہیے ان کے بارے میں تاج محل ایک کی تصویر ہم سبھی دیکھتے ہیں اور ان سے بہت کچھ سیکھ ملتی ہے اس کی چاروں اور سے ہم دیکھیں تو سفید سفاف سنگ مرمر سے بنا بنا ہوا ہے اور جو دور سے ہی دیکھنے میں بہت پیاری اور خوبصورت لگتی ہے اور آج کی دور میں فیکٹریاں کمپنیوں کی وجہ سے بہت پولوشن بڑھ گئی ہے جو کہ ایک کافی سنگین معاملہ ہے جن کی وجہ سے سنگ مرمر خراب ہوتا چلا جا رہا ہے ان تصاویر تصویر کے ذریعے ہی ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سفید تاج محل کو رات کے ٹیم میں چاندنی چاندنی رات میں دیکھنے میں زیادہ اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے ہم سبھی کو کافی بہت کچھ سیکھ ملتی ہے اور ہم سبھی کو اچھا لگتا ہے یہ دیکھنا اور ہم سبھی کو یہ کام کرنا بھی پڑتا ہے ہم سبھی کو کہ ان کے بارے میں سمجھنی چاہیے ان تصویر کے ذریعے سے سمجھنا چاہیے تصویر کے ذریعہ سے ہی ہم سبھی چیز کو زیادہ اچھے طریقہ سے سمجھ پاتے ہیں دیکھ پاتے ہیں ان کے ذریعے سے ہی ہم سبھی کو بہت کچھ سیکھ ملتی ہے ہم لوگوں کی زندگی اسی کی وجہ سے ہی آسان ہوتی ہے ہم سبھی کو سمجھنا پڑتا ہے یہ کیا ہے کیا چیز